हैलो हैलो हां जी हां जी तुस कुत्थुआं बोला दे ओ जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा थुआढ़ी ड्राई फ्रूट दी दकान ऐ हां मै थुआढ़ी गै दकान उप्परा हां मेरा नाम ऐ राधिका नेईं आए दे हां ते में ना ओह लैना हा ड्राई फ्रूट ते थुआढ़े कोल केह् चला दा थुआढ़ी दुकान उप्परा नंबर लैता थुआढ़ा ते मै तां फ़ोन कीता नेईं नेईं में केसर में केसर लेई पुच्छना हा के कि'यां रेट ऐ केह् रेट ऐ ते मी हां हां जी हां जी कि'यां हां हां अच्छा अच्छा हां हां नेईं नेईं प्योर गै चाहिदा लेकिन थोड़ा इ'यां डिस्काउंट करियै थोह्ड़ा सनाओ न तुसें कि'यां देना डिस्काउंट डिस्काउंट अच्छा अच्छा ते चलो फेर मै जेल्लै ओह् करनी आं तुस दकान उप्पर आंदे न आन्नी आं ते फेर में तुं'दे कन्नै बेहियै फेर तुस आपें इनें मुड़ें गी समझाओ अस इद्धर गेस्ट हाउस ऐ इद्धर ऐ पी मंडी गली आह्ली साइड न इद्धर रुके दे न अस हां जी हां जी अस आए दे इद्धर राना के नांऽ इद्धरा एह् नी ऐ जगह रामबन आह्ली साइड नी हैन ग्रांऽ श्रांऽ पे बटोत हां जी हां जी हां जी हां जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक ऐ